हम अपने गाँव के स्वास्थ्य सेवा को अच्छी बनाने के लिए यानि बहुत बेटर बनाने के लिए यहीं गुज़ारिश करेंगे सरकार से कि हमारे गाँव में हमारे गाँव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं हैं कोई पास में अस्पताल नहीं जैसे कि हम लोग जा सकें तो हमारे स्वास्थ्य में ना आसान हैं ना तो आँगनबाड़ी हैं ना एनिमा है तो हम लोग कहाँ जाएँगे तो यही दुसरों को के गाँव में जाना पड़ता है दूर जाना पड़ता है तब तक परेशानी बढ़ जाती है तो हम यहीं रिक्वेस्ट कर रहें हैं कि हमारे गाँव में एक कोई छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बनें जैसे कि हम अपने महिलाओं को डिलेवरी को ले कर जा सकें वहाँ पर तो सुविधा हो जगह अच्छी हो एम्बुलेंस हो ये सब होना चाहिए हमारे गाँव में हम इसी लिए गुज़ारिश कर रहें कि हमारे गाँव में एम्बुलेंस की सुविधा हो और एनिमा हो आसा हो आँगनवाड़ी हो ताकि हम को हर सरकारी लाभ मिल सके इस लिए हमें सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है इसी लिए हम गुज़ारिश कर रहें कि हमें सरकारी लाभ मिले हमारे गाँव में सब सुविधाएँ हों हमारे गाँव में नहीं हैं